डेंगू मलेरिया जो बुख़ार ॾाढो ख़तरनाक हूंदो आहे उन जी संभालु असांखे चङी तरह करिणी पवंदी आहे डॉक्टरनि जी दवा बि वठिणी पवंदी आहे घरेलू इलाज़ बि करिणा पवंदा आहिनि नीम जा पता बि खाइणा हूंदा आहिनि इन बुख़ार अचे त असांखे किथे जिते गंदिगी वंदिगी हुजे उते न विहणो आहे असांखे रोटी हलिकी खाइणी आहे जीअं दाल चांवर ॾही खिचड़ी इहे खाइणा आहिनि ॿाहिरां मिर्चु मसाला न खाइणा आहिनि ऐं राति जो सुम्हणु महिल मछरनि जी जाली विछाए करे सुम्हणो आहे